हॅं बोलो

हॅं बोलो न हॅं एम एस टीम पर तऽ होइ छै

हँ कभी कभी हो जाइ छै कहियो कहियो हो जाइ छै कहियो कहियो नेटवर्क के ईशु अबै छै लेकिन एहिसॅं तऽ ठीक बा लेकिन कहियो कहियो दिक्कत होइ छै कहियो कहियो नेट श्लो हो जाइ छै तऽ दिक्कत हो जाइ छै हमरा सबके लेवेमे

एहिसॅं तऽ कोरोना के पीरियड देखल जाए तऽ एहिसॅं कोई दिक्कत ने भेल हुनकर पढ़ाई ने छुटल बा मने कि नहि छुटै छै कॉलेज बन्द भऽ जाइ छै ऑनलाइन हुनकर पढ़ाई हो जाइ छै ने असाइन्मेंट सब भी मिल जाइ छै ओहिमे एहिसॅं तऽ ठीके बा जादा कोई दिक्कत ने हइ हॅं समय से फेर हो जेतै साढ़े नओ बजे से शुरु होइ छै दुपहर दोपहरमे दिनमे बारह बजे टिफिन के टाइम होइ छै तब टिफिन दै छै ओकरा बाद एक घण्टाके ब्रेक भेल ओकरा बाद से फिर सेम बाँकि के तीन पीरियड करवेलक ऑनेलाइन मे ने टेक्नीकल इशू तऽ ने अबैत हँ टेक्नीकल इशू तऽ ने अबैत हइ एहिसॅं तऽ सबकुछ ठीके बा कहियो कहियो नेटवर्क इशू चाहे हुनकर सभकेँ हो जाइ छै चाहे हमर सभके हो जाइ छै ने पढ़ाईमे तऽ ईसब तऽ दिक्कत नहि होइ छै मैसेज भी कऽ लै छी दिक्कत होइ छै तऽ ओ नहि तऽ वॉइस मे बोल दै छै जे अहाँकेँ आवाज ने अबैया एहिसॅं तऽ न अइसन तऽ नइखे अटेंडेन्स ठीके बा साठ सत्तर गो डेली आ जाला ऑनलाइन मे ऐसे ऑफलाइन मे कम अबैत रहै लेकिन ऑनलाइन मे आ जाइ छै अच्छा नहि हँ सुविधा हो जाइ छै